जि'यां में कोई सब्जी बनानी ऐ ते मेरा मन नेईं होऐ ते मैं दूए गी इ'यां सखान्नी आं कि पैह्लें पतीला चु'ल्ली उप्पर रक्खै ते फ्ही तेल पा तेल पाइयै जि'यां साढ़ा गंढू पा फ्ही ओह्दे कोला बाद टमाटर पा ते फ्ही उसी शैल करियै थोह्ड़ा चिर ओह्दे च गल्न देऐ ते फ्ही ओह्दे बाद लून मर्चां बसार ते एह् चीजां पाइयै ते फ्ही उप्परा सब्जी सु'ट्टै ते सब्जी सु'ट्टियै फ्ही उसी कड़छी कन्नै रेड़े मारै ते रेड़ा मारियै फ्ही थोह्ड़ा चिर उसी उ'आं गै चु'ल्ली उप्पर रौह्ना देऐ ते फिर साढ़ी सब्जी बनी जंदी ऐ